वैसे त मौसम सभी सुठा थींदा आहिनि पंहिंजी पंहिंजी जॻहि ते लेकिन मुंहिंजी पसंदि में अक्टूबर और नवंबर जो मौसम मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुते न वधीक थदि लॻदी आ न वधीक गरमी लॻंदी आहे मौसम अहिड़ो थींदो आहे की शादियुनि जो मौसम बि थींदो आहे की कंहिंजी शादीअ में वञे त माण्हू चङी तरह त्यार थी सघे नवंबर जो ऐं अक्टूबर जो महीनो एॾो थींदो आहे की माण्हू खे न ज़्यादा थधि लॻदी आहे न गर्मी लॻंदी आहे काॾे घुमणु वञिणो हुजे त आराम सां माण्हू पंहिंजे दिल्लीअ खां ॿाहिरि बि घुमणु वञी थो सघंदो आहे और किते बि इंजॉय कंदाऊं ॿ टे ॾींहं रहण वञे त हुन मौसम में आराम सां वञी सघबो आहे कोई बि दिक़त न थींदी ख़े गर्मी में त दिक़त थींदी ख़े घुमण में बारिश मे बि दिक़त थींदी आहे ॿाहिरि घुमण में लेकिन ये अक्टूबर नवंबर जो महीनो मूंखे इलाही वणंदो आहे मां किते बि वेंदी आहियां दिल्लीअ खां ॿाहिरि घुमणु या किते बि घुमण वेंदी आहियां त मां हिन ॿ महीननि में ज़रूरु वेंदी आहियां घुमणु मूंखे मूंखे वैसे त दिसंबर में घटि निकरंदी आहियां लेकिन कॾहिं कॾहिं एमरजंसी में काॾे वञिणो पवंदो आहे त वञिणो ही पवंदो आहे पा पंहिंजे लाइ स्पेशल अगरि मां घुमण जो प्रोग्राम ठाहींदी आहियां त मां अक्टूबर और नवंबर वारे महीने में ई ठाहींदी आहियां हिन खां वधीक मां ॿिए किते ज़्यादा सर्दी में न घुमी सघंदी आहे